हाँ जैसे लोग पहले का अब ज़ीरा मिर्च तेजपत्ता इलायची खाने से शरीर के लिए स्वास्थ्य रहता था अच्छा सा था शरीर के लिए अब तो जैसे पुड़ियों का मसाला मिलता है कई प्रकार के लोग खाते हैं शरीर के लिए बहुत नुक़सान होता है और यह मिस्चर में पीसते हैं सब मसाला लाकर वह भी शरीर के लिए जल्दी जल्दी में पीस लेते हैं अच्छा रहता है टेश्टी मिलता है तमाम रोग का जैसे उसमें डाल दीजिए अदरक और जड़ी पहले का लोग जड़ी बूटी बाहर की डालते थे तो बहुत फ़ायदा करता था शरीर के लिए अब तो इतना अच्छा होता है टेश्टी बनाने में जड़ी बूटी डालकर कि अच्छा लगता है सब

क्या है मसाले में तमाम तमाम आता है जैशे पुड़िया का मसाला है वो राजेश मसाला और मसाले आते हैं सब डालते रहते हैं अच्छा लगता है सब खाने में बहुत टेश्टी आता है पीसने मे मिस्चर में बहुत टेश्टी आता है खाने का और ई सब बनाने में भी अच्छा लगता है पहले का लोग तो जड़ी बूटी से ज़ीरा मिर्च खाकर वहीं स्वास्थ्यशरीर के लिए अच्छा रहता था हाँ शरीर के लिए सब ठीक रहते हैं अच्छा भी लगता है खाने पीने का जड़ी बूटी सब कुछ